जय झूलेलाल अना ॻाइण में साहु हेठि इएं मथे खणण में अना ॿियो आहे की हुन में फेफड़नि में बि पाण इएं लम्बो सुर खणूं था त पोइ हुन में साहु हेठि मथे थींदो आहे अने ॿियो हुन में कपाल भाती आहे अना प्राणायाम प्राणायाम आहिनि हूअ सभु एक्सरसाइज़ करणु ज़रूरी आहे उन सां पंहिंजो सुधार थी सघे थो ॻायन में